मां अॻे हफ़्ते एमेज़ॉन जे सेल मां हिकु हेन्ड बैग घुराई हुई हीअ पर्स जेकी आहे मां बेसबेडा कम्पनीअ जी घुराई हुई ऐं हिय कम्पनी जेकी आहे हिकु ब्रांडेड कम्पनी आहे जेकी सिर्फ़ु पर्सूं ठाहींदी आहे ऐं हिन कम्पनीअ जूं जेके हेन्ड बैग्स हूंदियूं आहिनि उहे ॾाढियूं सुठी हूंदियूं आहिनि थोरियूं महांगी बि हूंदियूं आहिनि पर मूंखे सेल में ही टीं हज़ारें जी पर्स जेकी आहे मूंखे चौॾहें सवें रुपिये में मिली त मूंखे काफ़ी हिकु सस्ते रेट में मिली आहे हीअ पर्स ऐं हीअ पर्स जेकी आहे कलर ॾाढो सुठो आहे हिनजो असां जेके बि ड्रेस असां पाईंदासीं हुनसां मेच थी थो अचे हीअ पर्स जेकी आहे हू ॾाढो हलिको बि आहे ऐं मटेरियल बि ॾाढो सुठो अथसि त ख़राबु हेॾी जल्दी न थींदी ऐं ॻुझी बि आहे हिन में असां घणो सामान बि रखी था सघूं ऐं हिन में मूंखे टे चैनूं मिलियूं आहिनि हिकु अंदिरों ख़ानो बि मिलियो आहे हिक ॿाहिरि ख़ानो आहे जिते असां मोबाइल रखी था सघूं हिनखां अलावा हिनजी जेकी कलर अथसि उहो ॾाढो सुठो अथसि मां जेके बि इहा पर्स वठणु था चाहिनि हुननि खे मां इहा पर्स वठण जी सलाह ज़रूरु ॾींदसि